औ ओं औ होयो

औ मोनजोबो आंनावनो मोनजोबो गासिबो गांसेयाव बिदिनो ब्रैजि अबेबा बिदिनो थामजि अबेबा ब्रैजिबा अबेबा बाजि बिदि दङ आरो औ फायखारिफोरनाबो बिदिनो दामफ्रा एसे खम बारा आरो बिदिथ' हद्रायनो हानाय नङा नामा रेटआनो बेनोखाना माबा जोंहाबो लस जागोनना

औ बुरजा लाबाबोथ' रेटआ बिदिनोखानालाय जोंबो बिदिसो लाबोखानायनालाय जोंबो बिदिनो हरफिन नांगौ जायो आरो नङाब्ला जोंहाबो लस जायोना दस थाखा बिदिनो फनद्र' थाखा अबेबा बिस थाखा इदि आरो बाराथ' मानो थाइबाफोरनि मोननाय गैया ओहो दाथ' थाइबाफ्रा बारा सोलिखालाना ए ए

रेटआथ' बेनोनालाय जों बेयावनो हरनांगौ जायो आरो नङाब्ला जाहाबो लस जायोनालाय

औ औ औ दे होमब्ला दोननोसै